میں عام زندگی میں سب سے زیادہ اپنے کام کو اہمیت دیتا ہوں کام کے ساتھ ساتھ اپنے پریوار کو بھی اہمیت دیتا ہوں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم اپنے کام کو اور اپنے پریوار کو ایک ساتھ لے کر چلیں اور دونوں کے ساتھ ناانصافی نہ کریں